डिजीटल कला कला जो उहो नओं रूप आहे जंहिं मां का बि रचना ठाहिण लाइ डिजीटल टेक्नोलोजी कम में आणी वेंदी आहे कला जे क्षेत्र में डिजीटल साधननि खे कमु आणण सां कला जे क्षेत्र में वाधारो थियो आहे डिजीटल कला में मनू था त डिजीटल डिवाईस स्मार्ट फोन ऐं आई पेड खपनि था पर हिकु कलाकार जॾहिं पंहिंजी कला सिखण लाइ हिक पने ते तेल पैंट ब्रश ऐं घणई शयूं वठे थो उन जे हिकु साल जे ख़र्चे मां उहो डिजीटल डिवाईस वठी सघे थो ऐं हुन डिवाईस जे सहारे हू घणेई अहिड़ा रंग ठाहे सघे थो ऐं हिन में बार बार पनो मटण जी ज़रूरत बि न थी पवे घणई दफ़ा माण्हुनि खे पंहिंजे मन जी कलाकृति ठाहिण लाइ हरको सामानु पाण सां गॾु नथा खणी सघनि ऐं वञी सघनि जीअं त पाणीअ वारा रंग रंगनि जे लाइ उन्हीअ जो प्यालो ॿाहिरि जी हवा में खणी वञणु ऐं ॿाहिरि खुली हवा में पेंटिंग ठाहिणु आसानु न आहे हिन बाबति डिजीटल डिवाईस आसानु थींदो आहे इंसान जे हथनि सां ठहियलु पारम्परिकु कला जो बि घणो महत्व आहे हथनि सां ठहियलु कला जीअं माण्हू पंहिंजी दिमाग़ी शक्ति ऐं मान जो इस्तमालु कंदा आहिनि मुंहिंजे हिसाब सां डिजीटल कला इंसान जी ठाहियलु कला वांगुरु ई सुहिणी ऐं सुठी आहे